हीअ जेका गाना प्रस्तुत या रिकॉर्ड असां जेका कया आहिनि ऐं प्रस्तुत कया आहिनि उनमें कीअं आहे त असां नंढे हूंदे खां पाण जेका पिकिचरियूं ॾिठियूं आहिनि इन कॉमेडी सिन सिंधी कॉमेडी वारी ऐं जीअं माता जे असां हा हा चालीहे में वेंदा आहियूं ऐं इन झूलण जे चालीहे में या या माता जे दरबार ते हे उते असां ॿुधंदा आहियूं ऐं असां माता जे पाण शेवक आहियूं उनजे हिसाब सां असां वधी वधी नंढे हूंदे खां ईअ सभु साईअ खे मञदा आहियूं उनजे हिसाब सां असांखे हीअ यादि रहजी आहिनि त उनजे हिसाब सां असां किथे किथे पाण बि गाईंदा आहियूं ऐं हुनजे हिसाब सां कंदा आहियूं